असांखे वणनि टणनि जी देखभालु मौसमु अनुसारु करणु घुरिजे जीअं त गर्मीअ जे मौसम में असांखे ध्यान सां ॿ दफ़ा ॾींहं में पौधनि खे सुठे नमूने पाणी ॾियणु घुरिजे ऐं इहो ॾिसजे की को बि ॾीहुं विसरूं न छो त विसरींदासीं त पौधा सॼा मुरझाइजी वेंदा बरिसाति जी सीज़न त सभिनि पौधनि लाइ पेड़नि लाइ ॾाढी सुठी हूंदी आहे उहे पंहिंजे लेखे वधंदा रहंदा आहिनि छो त बरिसात जे पाणीअ में जेका पंहिंजी अदभुत शक्ति आहे थधि जो मौसमु आहे त उन में बि पौधनि खे ध्यान सां जीअं उस लॻे सुठे नमूने उन्हनि खे उस मिले जीअं उहो पंहिंजो खाधो तयारु करे सघंदा असां उन्हनि खे ॾींहं में हिकु दफ़ो पाणी ॾियूं ऐं इहो बि ध्यानु ॾियणो आहे त जे अगरि उन्हनि जेका मथां काई बि कुझु मटी धूल या कहिड़े बि तरहि जी ॿीं काई ॻाल्हि अची थी वञे त असांखे उनजो ध्यानु ॾियणो आहे ऐं टाइम सां हर पौधनि खे असांखे खाद विझणी आहे टाइम सां मिटी चेंज करणु घुरिजे